हाँ जी सर नमस्कार आप कोच सर बोल रहे हो ना हाँ तो सर मैं रौशन बोल रहा हूँ अपने ही है जो क्रिकेट का खिलाड़ी बोल रहा था सर सर वो क्या है कि मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ तो सर मेरे क्या है पिछले कई दिनो से मेरी परफ़ॉरमेंस है वो अच्छी नहीं हैं तो बिल्कुल ही सर अब मेरे को खेलने का मन नहीं करता है मेरे को खेलने की इच्छा ही नहीं होती अब मन नहीं करता क्या है सर परफ़ॉरमेंस भी अच्छी नहीं होती किसी भी खेल में मैं चलता ही नही हूँ तो सर बिल्कुल खेलने का मेरा इरादा नहीं है अब मन नहीं है मैं सोच रहा हूँ कि ये जो खेल है उसको बंद ही कर दूँ अब बंद कर दूँ खेलना ही नहीं सर मैं खेल तो रहा हूँ अब ऐसे प्रैक्टिस भी करता हूँ मैं कहने को तो लेकिन फिर भी अब सर मैं निराश हो गया एक तरह से बिल्कुल ही अरे नहीं सर जो साथ वाले हैं वो भी मज़ाक बनाते हैं कि तुम क्या कई पिछले कई दिनों से चल ही नहीं रहे हो कोई भी मैच में तो तुम्हें खेलना भी क्या करना है इस वजह से तो सर ऐसे ही निराशा सी हो रही है खेलने के लिए हाँ ठीक है तो सर देखो आप कह रहे हो तो मैं और कोशिश करता हूँ अबकी बार जो है अच्छी तैयारी करके फिर अच्छा खेलने की कोशिश करूँगा और जो मेरी घर पे प्रेक्टिस है उसको जारी रखता हूँ हाँ ठीक है साहब ठीक है धन्यवाद सर ठीक है सर धन्यवाद